असांजे हिन स्टेट में चङा ई लीडर्स थी गुज़रिया आहिनि जीअं संत नामदेव संत ध्यानेशवर ऐं तीअं असां सिंधियुनि जो भगत कंवर राम इहो भग॒त कंवरराम उहो हुयो जंहिं जंहिं कंहिं बा॒र खे नंढे बा॒र खे लोली डे॒ई उथारियो अजु॒ बि उन भगत कंवर राम खे चङो मञियो वेंदो आहे ऐं असांजे उल्हास नगर में चङा ई आश्रमु ठहियल आहिनि जंहिंमें शांती प्रकाश आश्रमु आहे जेको संत देव प्रकाश महाराज सां चालू कयो वेंदो आहे इते चङा ई टिकाणा आहिनि ऐं चङा ई गुरूद्वारा आहिनि जंहिंमें चङी तरह़ सां गुरूअ जी पूजा॒ कई हूंदी आहे इन गुरूदवारनि में गुरू ग्रंथ साहिब रखियलु हूंदो आहे जेको ड॒हनि ई गुरुनि जे लाइ बु॒धायो वेंदो आहे जेको पहिरियों गुरू गुरू नानक देव जा ऐं लास्ट याने की ड॒हों गुरू गुरू गोबिंद जूं सजि॒यूं साखियूं रखियूं वेंदियूं आहिनि इन गुरूअ खे चाङी मान्यता डि॒नी वेंदी आहे ऐं इन गुरूद्वारे में हर टाइप हर तरीक़े सां माण्हू संगत जी शेवा कंदा आहिनि